شادی یا پھر بڑے بڑے فنکشن میں پانی کی ضرورت اگر پڑتی بھی ہے تو ہم ٹینک منگواتے ہیں پانی کا اور پہلے سے ہی مطلب ڈرام بھر کے رکھ لیتے ہیں اور ویسے بھی آج کل شادیوں میں کہاں پانی کی اتنی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہم جس ہوٹل کو یا پھر بک کرتے ہیں شادی یا پھر ایونٹ کوئی بھی ایونٹ یا فنکشن کے لیے تو اس میں ہر چیز بک ہو جاتی ہے مطلب کھانے سے لے کے پانی کا بھی ہر چیز بک ہو جاتی ہے تو پانی کا وہ لوگ پہلے سے ہی اپنا پرووائڈ کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ جو مہمان آتے ہیں ان کو کسی بھی چیز کی دقت نہ ہو اور خاص کر پانی کی کیونکہ آج کل تو ویسے بھی ہر جگہ ٹنکیاں ہیں اور نل بھی لگے ہوتے ہیں اس لیے پانی کی اگر ضرورت ہوتی ہے تو یہی کرنا پڑتا ہے زیادہ تر